इस क्षेत्र में लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से तालमेल अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है और उस धर्म का पालन हर लोग करते हैं किसी के धर्म के बार में कोई उपासना ना करनी चाहिए इससे क्या होता है कि एक समाजिक तौर पे उनकी बातों का बुरा मानना किसी के ऊपर लेना या एक अलग निर्णय हो जाता है तो इस हिसाब से जिनका जो कार्य है जिनका जो धर्म है वो धर्म अपने धर्म के पालन के पालन अच्छे से करते हैं और करनी भी चाहिए इसी चीज को बेहद ख़ुशी बनाने के लिए लोग मिलजुल के रहें क्योंकि अब हर धर्म का अलग अलग अपना एक कार्य होता है अलग अलग उनकी परंपरा होती है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म सिख धर्म क्रिश्चन धर्म सबसे अपने अपने एक अलग कार्य हैं और वो उस चीज का पालन भी करते हैं इस तौर पे किसी धर्म के बारे में किसी को गलत नहीं कहना चाहिए उन्हें उत्सुक रहना चाहिए कि हाँ कि जिनका अपना अपना धर्म है वो अपने हिसाब से करें और व्यवस्था के बारे में ये बता दें कि सबका व्यवस्था अपना अपना एक निर्णय रूप से किया जाता है एक निर्णय होता है लोगों के बीच जो एक धार्मिक संस्थानों या राजनीतिक संस्थानों पे अपनी बातों की चर्चा करते हैं अपनी बात रखते हैं कि जो धर्म है उस धर्म के अंतर्गत क्या चीज सही है क्या नहीं है और कौन सी चीज जो लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए और लोगों को उनमें सहायता मिलना चाहिए कि यही एक परस्परिक सम्मान है क्योंकि एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना लोगों के बस में रहनी चाहिए और करनी भी चाहिए